मिथिला क्षेत्र अपना आपमे एक पावन धरती मानल गेल अछि एकर सांस्कृतिक आध्यात्मिक आओर शैक्षणिक तीनू आयाममे अतिश्योक्ति नहि हेतै तऽ सर्वश्रेष्ठ एहि धरापर मानल जेतै एहि भूक्षेत्रके एकर जतेक परम्परा सांस्कृतिकसँ लऽ कऽ आओर जतेक परम तथाकथित परम्परा परम्परा छै से सनातन धर्मपर आधारित आधारित अछि ऋतुसँ जोड़िकऽ ओकर संरक्षण पौधा जीव मात्रसँ सँ समन्वय रखै लेल धर्मके जोड़िके ओहि तरहके निरूपित कएल गेल छै जे कोनो पर्ब त्योहार लिअ एकटा अथी प्राकृतिक संरक्षणके मूल उद्देश्य बुझिकऽ ओकरा मनाओल जाइत रहल रहलै अछि ताहिमे सामा चकेबा छै भाइ बहिनके ई पर्ब छै जेकि बड़ा स्नेहसँ भाइके बहिन खोइँछा भरै छै सङ्गे मधुश्रावणी एहन छै जकर एकर आभा सौन्दर्यता मैथिलीमे अपूर्व ओहिमे महिनामे भऽ जाइ छै सब नारी अपना आपमे सजल धजल लगैत रहैए कि ई एकटा उपरसँ कोनो नृ नृ नृत्याङ्गना होइ चाहे रूप स्वरूपसँ अलौकिक दिव्यता एहि माहमे लगै छै आओर ओसब अपन अभ्युदय दाम्पत्य जीवनके अभ्युदयके लेल भगवानसँ एकटा कालखण्ड होइ छै मधुश्रावणीके अवधि ताहिमे महादेवके लग फूल कि नाम छै फुलवारीमे फूल लोढ़ल जाइ छै ओकरा अथीमे चङ्गेरामे सजाएल जाइ छै आओर सब सजल धजल परिधानमे ओकर सौन्दर्यता मन्त्रमुग्ध कऽ दै छै तेनाहिए चाँदसँ प्रकृतिके जोड़िकऽ चौरचन मनाएल जाइ छै सब घर परिवार बात विचार हुनका एकटा कोसिआमे दही अथी कऽ कऽ आओर इत्यादि सामानसँ लऽ कऽ प्रणाम कएल जाइ छै